جی ہاں مجھے الرجی ہے الرجی میں ترکاری سے استعمال اگر کروں تو میں مڑے کی بھاجی گوار کی پھلی اور بیگن وغیرہ سے مجھے الرجی ہے میں بہت ہی سوچ سمجھ کر کھاتا ہوں اور استعمال کرنے میں بھی مجھے سوچنا پڑتا ہے اگر مجھے الرجی ہو گئی اگر میں کھا لیا تو میں فوری ہاسپٹل میں جا کر اس کی میڈیسن لا کر کھاتا ہوں اور دوائی لا کر کھاتا ہوں اور اس کے بعد زیادہ تر تو میں پرہیز ہی کرتا ہوں یہ چیزوں سے یہاں تک کہ مجھے بھی کھانے کا دل کہتا ہے مجھے مگر الرجی رہنے سے میں بھی ہی بہت ہی سوچ سمجھ کر کھاتا ہوں